ओ नोंथाङा थेन्जिं होन्नाया नोंथाङानोमोन ने ओ आङो फालासगुरिनिफ्राय फन खालामदों नोंथांनि आखाइयावहाय माखासे गारिफोर दङमोन नामा ए ओमफ्राय आङो गुवाहाटी थांगौमोन नोंथांनि गारिखौहाय आङो हागोन नामा हमनोहाय नों नोंथांनि गारिआ नोंथांनि गारिआ जेनेबा ओ फुंनि खैथासोआव खारो आरो

अ आयु आं हास्लाबगोना हास्लाबनाथाय आंनि न'आव माखासे जोबोद खामानि थायो फुङावहाय ओ बे आठथायावनो बेंटलाव मोनफैगोन होनदों नामा नोंथाङा बे गारिखौहाय अ आं हास्लाबनाय नङा नामा आंनोहाय एसे दसथा एबा नयथासोआव फैनायनि गारिखौ आरो बेबस्ता खालामनानै होनो हाबावगोन नामा नोंथाङा गुबुन मोनसे बेलेक गारिखौहाय आं बे गारिखौ हास्लाबनाय नङा नामा आंनि न'आवहाय खामानिफोरनि थाखाय टाइमा एदजास्त जानाय नङा बायदि मोनदों आं

अ ओमफाय जेनेबा बिदि गंथाम सोलायनायजों ओमफ्राय नोंथांनि दे फुङावहाय आठथायाव खारबोयो मायदांस्रि होनदों दागगारिनिफ्राय बेजों जेनेबा बे मायदांस्रिआव थांनायाव खम खरस जासिनगोन ना बै गंथाम सोलायनायाव खम खरस जासिनगोन ए बेसे सो

अ होम्ब्लाथ' अ होमब्लाथ' नोंथांनि बे डायरेक्ट गारिआवनो थांनाया एसे खामानिआख' एसे मावस्रांनानै हाखु दाखु थांबा साबसिन जागोन बायदि मोनबाय आं होमबालाय ओ आं गाबोन फुङावनो थांगोन सानदोंमोन नोंथां ओ गाबोनहाय आं बेंटलाव सहैबा नोंथांनाव कल खालामनाय जागोन दे नोंथाङा एसे दायथ' लाबानो जाबाय आंनि थाखाय औ औ औ औ औ ओ ओ दे होम्बा नोंथां गोजोननाय थाबाय दे आं गाबोन फुङाव फन खालामनायसै औ दे